नमस्कार हांव पाळोळेंच्यान देविता पै उलयता आनी हांवेंन स्विगीचेर चिकन चिलीची ऑर्डर दिल्ली पूण ती अजून मेरेन पावूंक ना तेंच्यांनी णव धांचो असो वेळ दिल्लो पूण तुमी खंय पावल्यात वा तुमी डिलीवर केल्या जाल्यार ती खंय आसा हाची तुमी मातशी म्हाका स्थिती सांगशात